हय हय भेणें रोयता आमी शेतांक भेणें शेतां रोयता आमी खूब रोयता गांवठी गांवठी जाय तुका जाय बेश्टे जाय कितले जाय किलो कित कितलेशे जाय पांच किलो गांवटी म्हारोग आं सामके म्हारोग गांवठी भेणें शोमोर रुपया शोमोर रुपया पन्नास मोटें म्हणलें आतां जाता न्हू तें बारीक आसा चड मोटेन ना कमी आहा इतले मेळपाना तुका पांच किलो बी थोडें मेळटलें थोडें मेळटलें रे एक दोन किलो भेण्या बियो हय हय भेण्या बी बी आसा आमचे कडेन किल्लोन बी घालपा जाय जाल्यार तुमकां सांगात आमी किल्लोनू काडटा आमचें शेतां

रेट म्हणल्यार गांवठी भेणें म्हारग शोमोरा पन्नास दिता

तुका केन्ना जाय फाल्यां आनी पोंदरा दिसांनी आं पोरा आं आं पळयतां काडून थेयतां

मेळट्लें एक दोन किलो सुमार मेळट्लें

बियो आं बियो दितां तुका मागीर थोड्यो व्हरपा गांवठी काय बेश्ट्यो गांवठी मरे आनी कसली जायो तवशीच्यो तवशीं पाय कार्ली आनी खूब बशेन रोयतां आर्ली रोयतां तोवशीं रोयतां भेणें रोयतां दुदी दुदयाची रोयतां

म्हाका तुका जाय तेन्ना म्हाका कॉल कर